अभी कुछ ही दिनों की बात है मैंने फ्लिपकार्ट से एक स्पीकर मंगवाया था क्योंकि उसमें सेल सेल दिखा रहा था जिसमें बहुत महँगी चीज़ बहुत सस्ते में दे रहे थे तो वो देख के आकर्षित हो के हम लोग ने वो स्पीकर मंगवाया फिर उनने हम लोग को वो भेजा बहुत ही एक हफ्ते पहले मंगवाया था अब जाके वो स्पीकर आया और वो भी बहुत कॉल वॉल लगाने के बाद जिन्होंने रिपलाई नहीं दिया था अब जाके वो स्पीकर आया तो अब वो जब खोल के देखा उसमें जो स्पीकर उन लोग ने डिसप्ले किया था उसके जगह कोई और ही स्पीकर भेजा बहुत ही सस्ता वाला दो सौ तीन सौ वाला और एक तो वो ढंग से चल भी नहीं रहा उसकी चार्जिंग पॉइंट खराब आई है इसका जब भी चार्ज करो तो बहुत जल्दी उसका चार्ज खत्म हो जा रहा है उनने कोई रिटर्न पॉलिसी का ऑप्शन नहीं दिया है उसके फ्लिपकार्ट के फैकल्टी में अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठा रहें कोई भी मैसेज नहीं देख रहे हैं जीमेल में उन लोग को बहुत बार लिख चुका है ऐसा वैसा पर जीमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया है ना कॉल का रिप्लाई आया है ना मैसेज में कोई रिप्लाई आया है और उन लोग कोई भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहें एक तो एक तो उनका प्रोडक्ट भी सस्ता है जो भेजना चाहिए था वो नहीं भेजा है और उनका प्रोडक्ट चल भी बहुत बेकार रहा है स्पीकर ढंग से नहीं चल रहा है और उसकी जो पैकेजिंग थी वो भी बहुत खराब आई है रिव्यू भी देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है रिव्यू ऑप्शन अभी हम लोग अगर रिव्यू डालना चाह रहे हैं तो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा पर इसके पहले जब हम लोग ने उसका रिव्यू देखा था सारे झूठे रिव्यू थे उसमें कुछ भी अनाप शनाप लिखा हुआ था और अब हम लोग रिव्यू देना चाह रहे हैं तो उन लोग रिव्यू देने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हैं उसमें यही था बहुत ही बेकार रिव्यू बहुत ही बेकार प्रोडक्ट आया